دہلی میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں جس میں الگ الگ کام ہوتے ہیں لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان فیکٹریزیوں ان فیکٹریز میں کام کرتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی فیکٹریز ہوتی ہے کسی میں کچھ کام ہوتا ہے کسی میں کچھ کام کسی میں کپڑے کا کام ہوتا ہے اور کسی میں پیکنگ کا کام ہوتا ہے کسی میں سلائی کا کام ہوتا ہے ان سب فیکٹریز میں لوگ کم پیسے میں بھی کام کر کے اپنا پیٹ چلاتے ہیں اپنے پریوار کا پیٹ چلاتے ہیں ان سب فیکٹریز میں لوگ اپنی اپنے حساب سے ان کے حساب سے جتنی سیلریز ملنی چاہیے اس سے تھوڑی کم ہی ملتی ہے پر وہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے اور اور وہ یہاں کی جو فیکٹریز ہے اسی طرح ڈولپمنٹ کر رہی ہے ان کی وجہ سے ہی ڈولپمنٹ کر رہی ہے جو اس میں کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہی یہ سب فیکٹری آگے بڑھ پا رہی ہے